نارتھ ایسٹ دلہی میں مقامی حکومت نے تعلیم سماجی فلاح و بہبود اور مساوات کے فروغ کے لیے کئی اقدام کیے ہیں جیسے پوسٹ میٹرک اسکالرشپ میٹرک اسکالرشپ اور پرنسپل ڈیولپمنٹ پروگرام ان پالیسیوں نے ضلعے کی تعلیم سماجی اور معاشی ترقی پر مثبت اثر ڈالا ہے اور پسمانادہ طبقات کو آگے بڑھانے کے مواقع فراہم کیے ہیں